हमर पसन्दीदा खेल रहल अछि को कबड्डी जखन हमसब बच्चा रही वएह समयसँ हमसब कबड्डीके क्षेत्रमे जे छै गाँव घरमे अधिकांश लोक कबड्डीसँ जुड़ल रहल अछि कारणकि जे छै से आन खेलमे जे छै से पूँजीके आवश्यकता होइ छै आओर कबड्डीमे कोनो पूँजीके नहि आवश्यकता अइ लए कऽ गाम घरक जे छै से बच्चा सब जे छै से कबड्डी खेलाइमे एक्सपर्ट होइत अछि जेनाकि हमरा सब जे छै से खेलाइ छलहुँ गाममे कबड्डी तऽ सात आदमी एक भाग सात आदमी एक भाग चौदह आदमी मिलाके ई खेल होइ छल दू ग्रुप बनय छलय सात सात आदमीके आओर लगभग तीस फीटके जे छै से हमरा सबके जे छै से ई क्षेत्र होइ छल जे छै से कबड्डीक जइमे पन्द्रह फीट एक आदमीके आओर पन्द्रह फीट दोसर आदमीके बीचमे सीमा रहय छलै आओर सीमापर से जे छै से कुश्ती अथी कबड्डी पढ़नाइ शुरू होइ छलै प्रतिद्वन्दीके पास लोक शुरू कयलक आओर छूके कबड्डी जे पढ़ैत जे छै से अहाँके सीमा क्रॉस करऽ पड़य छलै अन्यथा ओ आदमी स्वतः जे छै से डेड भऽ जाइ छलै तऽ हमरा सब शुरूए से जे छै से बिना खर्चाके जे छै जइमे कोनो खर्चा नहि जाइ छै से लागय तेहन खेलके जे छै गाँव घरमे अपनाओल गेलय तकर पार्टिसिपेट हमहूँ सब रहलहुँ कबड्डी खेललहुँ